अंजी ट्यूशन आह्ली नीतू मैडम बोला'रदियां ट्यूशन आह्ली अच्छा नीतू मैड नीतू दीदी जी में पल्लवी बोल्ला निं हां एह् केह् आखदे उस्सी में केह् आखदे उस्सी शिल्पा मैडम हुं'दे गल्ल करनी ही आहो में पल्लवी बोल्लै निं राहुल दी मम्मी हां ते में अपने बच्चें ई अड़ो ट्यूशन पढ़ानी ही मड़ो जाग मेरे जगत बड़े मड़ो लापरवाह् होई गेदे पढ़दे निं हैन महां कुतै ट्यूशन लोआन्नी आं ते तुस पढ़ांदियां ट्यूशन हून बी जां बंद करी दियां अच्छा ते किन्नमीं धोड़ी पढ़ांदियां तुस ट्यूशन अच्छा निक्कें शा लेइयै मतलब फर्स्ट कशा लेइयै ते बाह्रमीं तक पढ़ांदियां अच्छा ते मेरे इक कुड़ी ऐ ते इक जागत ते इ'नें दोन्नें ई इ'नें दोन्नें ई ट्यूशन पढ़ानी ते महां तुसें ई करां फोन अ'ऊं एह् सगुआं घर पढ़दे है निं हैन ते ऐं ते राहुल नौमीं पढ़ै'रदा ते कुड़ी जेह्ड़ी ऐ मेरी तां एह् सोनिया तां एह् हून नाढ़ी बोर्ड दी क्लास ऐ हुन बाह्रमीं तु'सें ई पता गै ऐ तां बोर्ड दी क्लास ऐ ते तां करियै ते जागत जेह्ड़ा राहुल मड़ो बड़ा लापरवाह् एह् निं पढ़दा ऐ नेईं मेरी मन्न ते हून तु'सें इस्सी शैल नप्पना ठीक ऐ हां ते में थुआढ़े कोल गै भेजने एह् महां शिल्पा मैडम होर शैल ट्यूशन पढ़ांदियां पैह्लें छुड़ै दे हे इत्थै साढे गोआंढियें दे जेह्ड़े जागत हैन कुड़ियां ते ओह् बी थुआढ़े कश औंदे पढ़ने ई साढै दिक्खो साढ़ै कोई मुश्कल हां ते एह् सारे थुआढ़े कश गै औंदे पढ़ने ई ते मेरे जागत आखै'रदे अहें असें बी ट्यूशन पढ़नी तां शिल्पा मैडम कश गै पढ़नी ते महें पुच्छनी आं उ'नें गी भई पढ़ांदियां भला एह् मेरे बच्चें गी बी ते नेईं तुस मिकी सनाई ओड़ो शिल्पा मैडम ओ के केह् म्हीना लैंदियां तुस फीस जेह्ड़ी नेई यरो दिक्खो हां फ्ही यरो एह् एह् ओ गल्ल करी लैन्नी चाहिदी पैह्ले यरो प्ही सनाई ओड़ो मिगी किन्ने पैसे लैंदियां म्हीने दे नौमीं क्लास दे किन्ने लैंदे ते बाह्रमीं ते तुसें ई पता गै ऐ बोर्ड दे बी बच्चे मेरी कुड़िया दी मैडिकल ऐ मैडिकल रक्खे दा उस ते नुहाड़ियां ट्यूशनां पैसे बगैरा सनाई ओड़ो तुस नेईं यरो इ'यां प्ही बी तुस सनाई ओड़ो केह् पैसे लैंदियां तुस किन्ने लैंदिया भी अ'ऊं इं'दे कन्नै गल्ल करी लैह्गी निं ते ते सनाई ओड़दियां हा ते भी ठीक हा यरो प्ही इ'यां केह् भेजने बच्चे में हां ते में भेजने न मड़ो घर पढ़दे निं हैन ते हून इंदियां बड्डियां क्लासां न ते ट्यूशन ते पढ़ानी गै पौंदी ते ठीक ऐ तां भी कदूं थमां अज्ज तरीह् तरीक ऐ ते कल कत्ती ऐ ते पैह्ली तरीक कशां औंदे शुरू करदे जां कल गै भेज्जी ओड़ां तुस मीं तुस मिगी टाइम सनाई ओड़ो निं किन्ने बजे पढ़ांदियां तुसे नेईं ट्यूशना दा टाइम सनाई ओड़ो ना मिकी अच्छा त्रै बजे ऐ ठीक ऐ भी